मां तव्हांखे ॿुधाइण चाहिंदमि त हाणे जीअं गर्मियुनि जे मोकिलियुनि में असां ॿाहिरि घुमणु वियासीं त उन जे निमित ई मां नायका ऐप जे द्वारा पंहिंजे लाइ वालनि जो ऑडर ॾिनो अथऊं उन टाइम उन्हनि में ऑफर हुओ त हिक ई पैक में तव्हांखे ॾह वाला ईंदा ऐं उहे बि ॾाढे ई सुठे अघ में तमामु रिज़नेबल अघु में मां ऑडर त प्लेस कयो ऐं जॾहिं मूंखे उहो ऑडर आहियो ऑडर खोलण खां पोइ त मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी वाला ॾाढा ई सुठा हुआ उहे ईअं हुआ की लॻभॻि हर वॻनि सां गॾु मैच थी पिया वञनि चाहे असां पंहिंजी देसी पोशाक इंडियन वेयर पायूं या अंग्रेज़ी पोशाक जीन्स टॉप पायूं उहे वाला सभिनीनि सां सैट थी रहिया हुआ त मुंहिंजो ऐक्सपिरिएंस मुंहिंजो पंहिंजो तज़ुर्बो इन्हनि ऐप सां हिन वालनि सां त ॾाढो ई सुठो रहियो मां सभिनि खे रिक्वैस्ट कंदमि वेनती कंदमि त प्लीस तव्हां बि हिन ऐप जो फ़ाइदो वठो ऐं तव्हांजी ज़रूरत जी जेका बि शइ हुजे तव्हां हिन ऐप जे द्वारा घरु वेठे तव्हां घुराए सघो था ऐं इस्तेमालु करे सघो था